हम खाना खाना बनाइ छी खाना बनाइमऽ हमरा बहुत नीक लागैए हम सभ चीज बनाइ छी चावल दाल रोटी आओर जे मिठाइ भी यऽ मिठाइ भी बनाइ छी जेना भेल काला जामुन भेल समोसा भेल या आओर जिलेबी भेल लॉकडाउनमऽ हम नेटसँ देख देखकऽ बहुत चीज सीखलक आओर बनेबो करलक घरलऽ मिठाइसभ भी आओर खानामे हमसभ चीज जानय छी बनाइलऽ चावल दाल सब्जी यऽ आओर पनीरसभ भी यऽ मीट यऽ मछली यऽ आओर अंडा मुर्गा हमरा खाना बनाइमऽ कोइ दिक्कत जे यऽ नहि आबयए नहि कोइ चीज मसालासभ दएमऽ नहि कोइ चीजमऽ दिक्कत सभचीज हमरा सीमितमे आबयए बनाइलऽ हमर खाना भी सभ बहुत पसन्द करैत यऽ हमरा आओर एकरामऽ ज्यादा मोन लागयए आओर खाना जे यऽ सभचीज हमरा आबयए बनाइलऽ